पिछले एक साल में हुई बहुत से घटना और बहुत से अनुभव है लेकिन एक अनुभव की बात करूँ तो वो है कि मैंने आर एस एस जो हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है उसमें प्राथमिक वर्ग लगाने के लिए मैं दूसरे शहर में गया था तो उसमें वो अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा था उसमें बहुत ही आनंद आया मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे और वर्ग निकले बहुत जल्दी जल्दी मैं प्रथम वर्ग में जाऊँ फिर द्वितीय वर्ग में फिर तृतीय वर्ग में तो किस्मत वाले को जाने के लिए मिलता है पर कोशिश मैं भी करूँगा मैं इतना अच्छा काम करूँगा उसमें कि मुझे भी जाने के लिए मिले तो जब मैं वो प्राथमिक वर्ग के लिए गया था तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे हमें समय से उठाया जाता था समय से हमारा हर काम समय से होता था हमारी एक समय सारणी बनी हुई थी पूरी जो कि हम सात दिन के लिए वहाँ गए थे तो उसकी पूरी समय सारणी बनी थी कि हमें कितने बजे उठना है कितने बजे खाना खाना है हमारी बैठक कितने बजे से है कितने बजे बौद्धिक है कितने बजे क्या है ये सब सब पूरी तरह से उसका समय सारणी बनाई जाती थी और समय सारणी से ही हम सारा काम करते थे हमारी बहुत अच्छी पहचान भी हो गई थी वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे कुछ कम स्वयं सेवक नहीं बल्कि बहुत सारे बहुत दूर दूर से स्वयं सेवक आए थे और वहाँ पे वर्ग लगा था बहुत ही अच्छा लगा वहाँ सब अपने दोस्त मित्र बन गए थे रोज शाम में खेल खिलाते थे भजन होता था मतलब बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे और दोस्त भी इतने सारे बन गए कि अभी अगर मैं कहीं जाऊँ उस शहर में या उससे बाहर भी कहीं जाओ तो कोई ना कोई पहचान के मिल ही जाते हैं क्योंकि प्राथमिक वर्ग के वाले बहुत से हमारे दोस्त वहाँ बन गए थे और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे सबने सबका परिचय होता था रोज कोई कभी किसी को बोलता भी नहीं था और अभी भी वो जो ग्रुप बनाते है उसमें हमारी बाते भी होती रहती है